रुट्टी ते अ'ऊं बनाई गै लैंदी दस बंदे होन पंदरां होन बीह् होन पर अ'ऊं घैंटा डेढ दो घैंटे च अ'ऊं रुट्टी त्यार करी लैंदी चाहे फुलके उसदे च फुलके बी आई गे ते चावल बी आई गे उसदे च दाल बी आई ओह्दे च सब्ज़ी बी आई एह्दे च अ'ऊं दो ढाई घैंटे दे बिच्च अ'ऊं रुट्टी त्यार करी लैंदी अ'ऊं चाहे बीह् बन्दे होन ते ओह्दे च रायता बी आई गेआ दाल सब्ज़ी चटनी एह् मिगी इन्ना मुशकल नी लगदा ऐ पर इक चीज़ ऐ कि मिकी सारें कोलां मुश्कल लग्गेआ बर्फी जियां में यूट्यूब उप्पर दिक्खेआ कि ओह् बर्फी बड़ी जल्दी बनाई लैंदे ते में लाई बनाना ते ओह् केह् होएआ कि उसी अ'ऊं दुद्धे काढ़ां काढ़ां ते बर्फी बनने च गै नी आवा नुआढ़ा खोऐ आ नी बनै में आक्खेआ उत्थें बड़ा तौला बनाई लेआ उ'नें ते एह् बे बना दा नी ओह् में काढ़ी काढ़ी काढ़ी काढ़ी काढ़ी काढ़ी मि कोई लग्गे उसी दो त्रै चार घैंटे दुद्ध काढ़ने गी में ते परेशान होई गेई में आक्खेआ इन्ना टाइम लगदा इसी खोआ काढ़ने गी दी ते में कदूं खोआ काढ़ना कदूं बर्फी बनानी ते इसदा आस्तै केह् ओह् ज्यादा बोह्त ज्यादा टाइम लग्गेआ ते में ओह् सारें कोलां मुश्कल कम्म समझेआ ते बाकी रुट्टियै दा कोई इन्ना मुश्कल नी ऐ ब बर्फी दा मेें काढ़ी काढ़ियै उसी बोह्त ज्यादा टाइम लग्गेआ बाकी कम्म तुस आक्खो ते होर बाकी चीज़ां में बड़ी असानी कन्नै बनाई लैन्नी जियां खीर होई होर कोई सेमियां होई गेइयां मिट्ठियां सेमियां मिट्ठी खीर मिट्ठा भत्त एह् चीज़ां असान गै न होर में इ'नेंगी जल्दी बनाई लैन्नी होर मि दिक्खेआ टाइम कुसी लग्गेआ ज्यादा ते सारें कोलां ज्यादा मुश्कल कुसी ऐ ते ओह् ऐ बर्फी जेह्की ऐ उसी बोह्त टाइम खंदी ओह् बोह्त ज्यादा टाइम लैंदी दुए कोई लुड़ियां बी आखदे उ'यां उ'नेंगी साढ़ै लुड़ियां बी आखदे पर मंडे बी आखदे उ'नेंगी बी किश मुश्कल गै लगदा मिगी ओह् बी कम्म मंडे आह्ला कि के उसी आटा घोली घोली घोली घोली घोली घोली उसी पैह्ले रक्खना पौंदा ओह् इक जान करना पौंदा ओह्दे बाद ओह् उसी इक घैंटा इक उसी घोलियै रक्खना पौंदा ओह्दे बाद तवा चाहिदा बिलकुल न्यू साफ होर प्लेन शीशे आह्ला लेखा ते फ्ही उसी ओह्दे उप्पर बनाना आटा फेरना गर्म गर्म तवे उप्पर ते ओह्दा मंडा बनदा पर उसी बी किश टाइम ज्यादा गै लगदा पर मुश्कल मिगी एह् दो चीज़ां लगदियां इक मंडा ते दुई खोआ काढ़ना ते बर्फी बनानी एह् दो चीज़ां मिगी बोह्त ज्यादा मुशकल लगदियां बाकी रुट्टी जेह्ड़ी बनानी बाकी चीज़ां बनानियां ओह् मिगी असान गै लगदियां ते जल्दी बनाई लैंदा बंदा घैंटा डेढ घैंटा दो घैंटे च पर एह् दो चीज़ां मंडे ते बर्फी जेह्की ते एह् ज्यादा टाइम खंदियां